हेल' फंबाय आं दावथारानिफ्राय बुंदों नोंथांनि गारिखौ जों थांनाय बोसोराव भुटान दावबायनायाव लानानै थांदोंमोन दा जोंनो नोंथांनि गारि भाराखौ लांनो नागिरदों दा नोंथाङा जुदि सम होनो हायोब्ला जोंखौ हेफाजाब होदो गुवाहाटिसिम दावबायनो थाखाय मानोना नोंथांनि गारिखौ गाखोनानै जों जोबोद मोजां मोन्दों मोजां मोन्नायनि थाखायनो दिनै नोंथांखौ फिन खेबसेबाव गोसो खांफिनबाय आरो नोंथांनि गारिया जों गासै जि जोन सुबुंनि थाखाय कम्फरटेबोल जागोन मोजां जागोन जों असुबिदा मोना मोन्नाय नङा आरो मोनाखैबो बेनि थाखायनो नोंथांनि गारिखौ जोङो जोंनि बे ट्रिपआव लानानै थांनो सानबावबाय नोंथाङा जोंखौ हेफाजाब होदो आरो जुदि थाङोब्ला नोंथांनो जों बेसेबां रां होनांगोन बा भाराखौ बेसेबां होनांगोन नोंथाङा फोरमाय हरफिनदो आरो जागोन दे ब्रै रोजा राङाव थाङोब्लाथाय जागोन नोंथांनि गारिखौनो जोङो हमनाय जाबाय आरो फाइनाल खालामबाय